हेल्लो दुकान पर हतुओ अभि सेव बचल ह दुकानमे आओर केला आ सन्तरा आओर फल फूलके सब समान अच्छा सेव कैसे चलै छै अभि ई तऽ बड़ा महंगा बोल रहलौ एहिसे रेट थोरी ह अभि कब बढ़ि गेलै अच्छा तऽ ठीक है सेव छोड़ह केला कैसे दर्जन बिकै छौ अच्छा और सन्तरा अच्छा और तु हतौ और कोई दुकान है तऽ स्टाफ उस्तफ हौ कि अच्छा सस्ता कर देबू तऽ बोला आ रहलइयो लेवे कैसे सेव कैसे दे देबू सेव कैसे दे देबू हमरा दू किलो लेबैके हइ हॅं एक सए रुपआ लगा दऽ डेढ़ सए बहुत जादा हँ एक सए दश टका देबौ बोलऽ कैसे नहि एक सए बीस टका अच्छा एक सए बीस टकामे दे देबू सेव एक किलो ने दू किलो कहलियो तऽ शुरुमे आ हँ आओर केलाके की बोललुॅं हँ रेट केलाके केलाके कैसे बोललुॅं रह ओहो लेवेके रहलै एक दर्जन लेवेके हइ एक दर्जन एहि से बता एहि से बता पैसा जोरि के लेले अबौ हँ ठीक हँ तऽ दू किलो सेव और एक दर्जन केला आओर कोन चीज कहलियो रह शुरुमे सन्तरा हँ सन्तरा ठीक हौ ने कि खटा हौ अच्छा रेट भी बता दऽ सन्तरोके कैसे देबू तऽ सब चीज तोहर दोकानमे महॅंगे हौ ई कैसे देबू अच्छा सीधे बोलऽ डेढ़ सए टका सन्तरा थोरा जादा लेवेके रहलै एक सए लगा दे ने सन्तरा लेवेके हँ पाँच किलो प्रोफिट काहे ने हेतै सब प्रोफिट होइ छै बिल बिल्कुल एक सए लगा देने पाँच किलो ले लेबौ तब कैसे हेतौ दश पीस ना पाँच किलो ले रहलियो तऽ एक सए रुपआ लगेबु तऽ बोलऽ ठीक हँ तऽ हम ने बस इतने तीनो चीज हँ हम आ रहलियो एक घण्टामे रखै लौं